नमस्ते जी अच्छा किन्नी देर दा बच्चा ऐ बेटी ऐ जां बेटा ऐ अच्छा ते आनलाइन तुस फार्म लाओ पैह्लै उ'दे बाद आफिस आयो ते आधार कार्ड लेई आयो बच्चे दा हां बच्चा लेई आयो साइन होने ते स्कूल दे डाकुमैंट लेई आयो हां पापा ई बी लेई आयो पेरेंट्स दे साइन होंदे ना हां फिर ओह्दे बाद च तुस आई जाओ दो दिन बाद तिन दिन बाद दस बजे दे बाद च आई जायो हांजी